अ बायद' आं उदालगुरिनिफ्राय फैदों बाकसा लोक्षी बाजाराव लामाया बोरै थांनांगोनथाय आङो दा नलबारि मोनबायमोन बायद' अ ओमफ्राय अ

अ ओं अ होनबा आङो विंगारफोरजोंनो थांनांगोन आरो ना सिधाना लामाया अ औ औ औ अ ओमफ्राय ओरैनोथ' लोक्षी बाजारनिफ्राय माबा दावधारा होनो दावधारा होननाय जायगायाव थांगोन आङो

अ अ नंगौ नामा अ बिदिबा आङो दावधारासिम गाखोगोन होननानै बुंहरनांबाय अ एख'थ' प्रब्लेम जानाय नङाना

अ दावधारानिफ्राय आरो इसे ओंखारनानै थाबाय लांबावनांगोनसो खोमा आंनि आन्दासाव गामिया थौसि आरो ना आङो ओरैनो माबा थेबुरमुर होन्दों थेबुरमुर थेवबो अ थाबायनानै मोनहैगोन ना अ आच्चा दे दे दे आं बिदिनो खालामसिगोन होनबा ना अ देह दे दे दे दे बायद' दे औ दे दे दे